पंज हज़ार पंज सौ पंजवीह टे हज़ार ॿ सौ चालीह अठ हज़ार नौ सौ वीह नव हज़ार ॿ सौ असी छह हज़ार छह सौ छवीह